आर्तवार जो ॾींहुं जीअं त छुट्टी हूंदी आहे सुबुह उथी मां दोस्तनि सां क्रिकेटु खेॾणु वेंदो आहियां हुन खां पोइ अची करे पढ़ाई कंदो आहियां कॉलेज जी जीअं हू थी वेंदी आहे ऐं घर वारा बि सभु हूंदा आहिनि पप्पा खे भी छुट्टी हूंदी आहे मंझंदि जो गॾु वेही रोटी वगै़रह खाईंदा आहियूं ऐं मस्ती कंदा आहियूं शाम जो पोइ घर वारा किथे ॿाहिरि घुमण वेंदा आहियूं थोड़ो रिलैक्स थियणु वेंदा आहियूं हुन खां पोइ राति जो वरी गॾु वेही रोटी खाई मस्ती मज़ाक करे सुम्हंदा आहियूं